हेलो हा हेलो हा प्रतीक सर ॻाल्हायो था हा मुंहिंजो नालो कबीर आहे मां हींअर टवेल्थ जी पढ़ाई पास कयी आहे त पोइ मु मूंखे आइ टी आइ में वञिणो आहे त हुनमें अॻियां मन छा आहे स्कोप वग़ैरह मूंखे सेवनटी नाइन आया आहिन सेवनटी नाइन परसेंटेज़ मूंखे मन कॉम्यूटर जे बारे में एॾो त न ख़बर आहे ख़ाली बेसिक बेसिक ख़बर आहे जीअं मोनीटर थी वियो की बोर्ड थी वियो माउस थी वियो पोइ सी पी यू थी वियो प्रोसेसर थी वियो ख़ाली एतिरो ई ख़बर आहे

अच्छा मन मूंखे कुझु बि ख़बर कोन्हे कॉम्यूटर जे बारे में त सेखारिंदव तव्हां अच्छा त मूंखे अगरि

अच्छा

अच्छा

अच्छा ऐं

अन मूंखे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करिणी आहे त ऐं मां सूरत में रहंदो आहियां सूरत में बेस्ट में बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग केरु सेखारींदो आहे

अच्छा ठीकु आहे मूंखे वाट्सअप कयो न ठीकु आहे थैंक्यू हा